हेलो हाँ बोलिए हाँ बोलिए देखिए आपने अभी अभी एडमिशन लिया है अब दोबारा से आपको टी सी देने के लिए दिक्कत आएगी

तो आप पूरा ये साल कंप्लीट कर लीजिए फ़र्स्ट ईयर फिर उसके बाद आप चले जाइएगा आप रुक नहीं सकते क्या इस साल मतलब यहीं पर हॉस्टल सुविधा भी है

ऐसे तो हम आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे देंगे पर आप एक बार अपने पिता जी के साथ डॉक्यूमेंट ले कर ऑफिस आ जाइए ऑफिस का नंबर मैं आपको दे दे रही हूँ वो आपको बता देंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आप अपने पिता जी के साथ आ जाइए डॉक्यूमेंट ले कर आप आ जाइए ऑफिस में डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे और आपको दो तीन दिन में टी सी मिल जाएगी फिर ओके ठीक